भारत में शेयर बाज़ार भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है भारतीय शेयर बाज़ार लगभग कहा जाता है अनुमानित है क्योंकि अनुमानित क्या आप कह सकते हैं आपकी डाटा प्रबंधन यह लगभग बीस से पच्चीस लाख करोड़ का है और इस शेयर बाज़ार में और अधिक से अधिक लोग जुड़ रहे हैं पुराना डाटा बताता है कहता था कि लगभग दो हज़ार पन्द्रह सोलह में लगभग केवल चार करोड़ ही डीमैट खाते खोले होते थे अब यह आंकड़ा लगभग बीस करोड़ तक का पहुँच गया है दो हज़ार चौबीस तक क्योंकि कोरोना के दौर में शेयर मार्केट से जुड़ने वालों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है लोगों को लगता है हालाँकि यह पैसा प्रबंधन का एक अच्छा तरीका है यह पैसा निवेश का एक अच्छी जगह है मगर यह उतना रिस्की भी है इसके उसमें जितना अच्छा रिटर्न है उससे कहीं ज़्यादा रिस्क है मगर लोग अब इससे जुड़ रहे हैं सरकार को चाहिए की इस पर एक कठोर नियामक बना करके इसमें होने वाली फ्रॉड गिरी को दूर किया जाए जिससे कि निवेशको को भ्रमित न किया जा सके हालाँकि शेयर बाज़ार को सेबी रेगुलेट करती है सेक्युरिटी सेक्यूरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया जो की शेयर बाज़ार पर नियंत्रण करती है इस डिजिटल युग में अब शेयर बाज़ार हर घर घर पहुँच चुका है और यह निवेश के एक अच्छा साधन भी है इस मामले में सरकार को चाहिए की एक मुफ़्त की कोचिंग या प्रशिक्षण शेयर बाज़ार प्रशिक्ष्ण गाँव गाँव तक पहुँचाया जाए जिससे कि लोग इसमें होने वाली बड़ी हानियों से बच सके और अपने पैसे को सुरक्षित निवेश कर सकें और भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें क्योंकि घर में रखे हुए पैसे सोने या भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत कम योगदान दे सकते हैं जितने लोग भी इस देश में इस देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ेंगे इस डिजिटल युग में क्योंकि यह डिजिटल युग है और इस डिजिटल युग के कारण अब सब कुछ आपके अंगुलियों पर है इन इसके कारण अब सब लोग भारत सरकार से भारतीय अर्थव्यवस्था से भारतीय बैंको से सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं और जितना से जितना ज़्यादा लोग उससे जुड़ेंगे उससे इस अर्थव्यवस्था को उतनी ही मज़बूती प्रदान होगी जिस देश में उसकी जनता ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से जुड़ी होती है सरकारी योजनाओं में भाग लेती है सरकारी सुविधाओं को भाग लेती है सरकार में अपना निवेश करती है अपने पैसे को बैंको में रखती है जिससे की काला बजारी रूकती है काला धन रुकता है इस कारण से ओ टैक्स देती है उससे सरकार के अर्थव्यवस्था में उछाल आता है और देश विकास करता है इस डिजिटल दौर में अब यह सब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं मगर एक तरफ़ जिस जैसी यह आसान हुई है उसी तरफ़ से यह कठिन भी है दूसरी तरफ़ से यह डिजिटल दौर में उन लोगों के साथ बहुत तरह से फ्रॉड गिरी भी चल रही है लोगों के फिंगर प्रिंट बना लिए जा रहे हैं वाइस मेल बना करके पैसे निकाल लिए जा रहे हैं झूठी झूठी स्कीमें बता करके फंसा दिया जा रहा है सरकार जिस हिसाब से डिजिटीकरण किया है जिसका डिजिटलाइजेशन जिस तरह से हुआ है देश का सरकार को उसी तरह से उसके दुगुने तीन गुने रफ़्तार से लोगों को इसमें प्रशिक्षित करना चाहिए जगह जगह ग्राम पंचायतों में डिजिटल प्रशिक्षण केन्द्र खुलने चाहिए सरकार को जिससे की गाँव के लोग इन डिजिटल चीज़ों को इन डिजिटल कार्यों को समझ सके सीख सके और जिससे की कोई भी भविष्य में कोई भी व्यक्ति संस्था या कोई भी बुकीज किसी भी माध्यम से उनको ठगी के शि ठग न पाए लोग ठगी के शिकार न हो पाए उन्हें पता हो अपने अधिकारों को बारे में अपनी सुरक्षा के बारे में क्योंकि स्वयं की सुरक्षा स्वयं से सुरक्षा ही सबसे बड़ी सुरक्षा है सरकार तो है ही मान लीजिए मगर जिस हिसाब से आज के दौर में यह ऑनलाइन ठगी बढ़ी हुई है यह भी एक चिन्ता का कारण है यह अपराध की नई श्रेणी है जोकि आम जन को और भारत सरकार को उसकी अर्थव्यवस्था को क्षति पहुँचाती है जैसे जैसे अगर यह ठगी अपराध होते रहेंगे ऑनलाइन तो लोगों का बिश्वास इस डिजिटल माध्यम से उठेगा और ये अच्छा नहीं है क्योंकि जिस हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्योंकि हमने देखा था कि जब जनधन बैंक आया था जनधन योजना चली थी मुफ़्त में जो आपको जनधन योजना तो मान लीजिए किसानों को वह तो जो था कि विदाउट बिना किसी पेमेंट के जो खाते खुले थे इस कारण से जनधन योजना के द्वारा उससे बहुत भारी मात्रा में लोग बैंक को जुड़े लगभग बाईस करोड़ का तो डाटा आया था बाईस करोड़ से ज़्यादा लोग बैंको से जुड़ गए थे अ विदाउट पेमेंट जो खाते खोले गए थे सभी लोग अब सबके पास अपने बैंक एकाउन्ट है और सबके पास एक डिजिटल माध्यम है सरकार को चाहिए कि उन्हें प्रशिक्षण दे जिससे की वह अपने खातों की लेन देन और जानकारी सही रख सके और किसी भी धोखाधड़ी से बच सके